मूंखे ॻायण जो जाम शौंक़ु आहे फिलहालु त मां सिंधु सर्कल में हर सैटरडे ते उते प्रोग्राम थींदो आहे काराओके जो मां उते ॻाईंदो आहियां असांजो पूरो ग्रुप आहे काराओके जेको रोट्रिक क्लब में आहे मां उते बि ॻाईंदो आहियां रेगुलरली मूंखे एक्चुली किशोर कुमार जा ऐं रफ़िअ जा झूना गाना जाम वणंदा आहिनि जाम वणंदा आइन अगरि मूंखे ज़िंदगी में कॾहिं मौक़़ो मिलियो मूंखे चांस मिलियो त मां इंडियन आइडल में ॻायण पसंदि कंदुसि ऐं इंडियन आइडल में मूंखे केंहि बि पब्लिक जे साम्हू ॻायण में मुंखे कॾेहिं बि छा आहे फील न थींदो आहे मां पंहिंजो पाण खे जाम इंजॉय कंदो आहियां ॻायण में